हलो ओला मां भावना पंजाबी थी थी ॻाल्हायां हींअर अञा मां हिक केब बुक कई हुई चेम्बूर खां वठी करे बांद्रा लिंकेन रोड पर हाणे मूंखे ज़रूरी कमु थी पियो आहे त मां साइन इस्टेशन अची वेई आहियां तव्हां हाणे पंहिंजे ड्रायवर खे इतला करियो त मूंखे सायन इस्टेशन था वठी करे बांद्रा लिंकेन रोड ते छॾे